सकाळीं उठोन तेंका पाणी घालप चारो घालप मागीर सायडिक बांदून तेंचे दूध काडप मागीर परत तेंका सोडुन घालप चरपाक व्हरप तेंका मागीर हाडुन बांदप परत दूध काडप पाणी दिवप तेंका गोरवांक चारो घालप कितेंय रोग जाल्लो आसा तें औषध दिवन इन्जेक्शन मारप जालें